आं बैसागो फोरबोआव खुंखा मैगं अमा बेदरजों सङो बयबो गामिनि मानसिफोरा ज' लोगोनांनानै जायो बैसागो फोरबोआव बयबो मोसायो रंजायो जौ सेरेपब लोंनानै बयबो गिदिङो बयखौबो मान बावो बैसागोआव बिदिनो बैसागो फोरबोआव फिसाफोरा बिमा बिफानाव आलासि जानो फैयो बेनिफ्राय बैसागोआव बेनिफ्राय बयबो रंजायो खाम सिफुं दामनानै मोसायो बोराय बेन्थ' बयबो लोगोसे ज' जानानै आरो गासैबो गामिनि मानसिफोरानो रंजायो बेनिफ्राय मागोआव मागोआवबो ऐ मागोआव जों मागोनि एक तारिकाव बाथौ फुजा बाथौ मन्दिराव थांनानै बयबो बाथौआव खुलुमहैयो बेनिफ्राय आरज गाबो बेनिफ्राय एक तारिकाव बाथौ फुजियो बेनिफ्राय ओइ जोङो